हा मां हिकु एडुकेशन लोन खंयो हुयो टीं लखे जो एक्सिस बैंक मां हुन महिल न मूंखे टे समस्याऊं थियूं हुयूं हिकड़ी पहिरीं समस्या हीअ हुई कि जाम टाइम पिया लॻाइनि लोन ॾियण में जाम टाइम पिया लॻाइनि डिसबस्मेंट थे ई न पई पहिरियों दफ़ो टाइम खणनि पिया ॿियो सायूं साइन काग़ज़ात जाम हुआ हुन डॉक्युमेंटस में जाम हुआ हुन लोन में पहिरियां वारे डोक्युमेंट में मम्मी पापा जी साइन खपे छा आहे तव्हां वटि गिरवी छा रखंदव घणे टाइम लाए खपे हे सभु जानकारियूं बि असां खां वरतियूं हुयूं हो टिन सालनि जो लोन हुयो पहिरियों मूंखे टे साल पढ़ाई करणी आ हुन खां पो टिनि सालनि खां पो चालू थींदी किश्त ॿधजी वेंदी ॾहें हज़ारे जी हर महीने हूअ कटजी वेंदी ॾह टके सां लोन मिले पियो हिन में काग़ज़ात जाम हुआ इहो ऑनलाइन प्रोसेस न होयो हीअ ॿी बि ग़लती हुई हिन ऑनलाइन प्रोसेस हुजे हां त मुंहिंजो कमु अञा आसान थी वञे हा बैंक इहो ऑनलाइन करे त अॼु जाम माण्हू लोन खणी सघनि हिन लोन जे ज़रिए चङनि माण्हुनि जी पढ़ाई थी सघंदी आहे मुंहिंजो ख़ाली इहो ई आहे कि हे ऑनलाइन कनि कागज़ात थोरा घटि वठनि ऐं सवालु जवाबु बि थोरा घटि कनि जंहिं सां वधीक में वधीक माण्हू वठी सघनि लोन जी सुविधा ऐं अॻियां वधी सघनि